سیلف ہیلپ گروپ ایک جماعت ہوتی ہے جو افراد کے جذباتی روحانی اور معاشرتی ترقی کی مدد کرنے کے لیے مل کل مل کر کام کرتی ہے یہ گروہ خود مدد تجربات کا اشتراک اور رہنمائی کی فراہمی کے ذریعہ افراد کو ان کے مشکلات کا حل تلاش کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے خواتین کے ملازمت کے چند اچّھے مواقع بہت سارے ہیں جیسا کہ وہ کھانا پکانا جانتی ہیں تو ان کے لیے وہ کوکنگ کلاسیز بھی شروع کر سکتی ہیں جو کہ بہترین ہوگا نوجوان لڑکیوں کے لیے وہ گھر میں ساڑی یا کپڑے وغیرہ بھی کی سلائی بھی کر سکتی ہے اور دیگر بچّوں کو اس کا ٹیوشن بھی دے سکتی ہیں اور بہت سارے خواتین کے لیے اچّھے مواقع ہیں جو وہ گھر بیٹھے ہوئے ملازمت کے طور پر کر سکتی ہیں